حیدر آباد گنگا جمنی تہذیب کے لئے مشہور ہے اس میں کئی قسم کے لوگ موجود ہیں اور یہ بہت مل کے رہتے ہیں اس لئے اس کی مثال گنگا جمنی تہذیب رکھ اور اس کو سونے کی چڑیا بھی کہا جاتا ہے حیدر آباد اس لئے یہاں پر کئی قسم کے روایتیں مذہب اپنے اپنے طور پہ اپناتے ہیں اور ہر مذہب کا لوگ بہت خوش ہے